हेल्ल' नों काजिरङायाव बेरायनो थांनायनि गाइड खालामग्रा ना अ बेरायनायाव फ'न हरनायनि रिजोनआ बेरायनायाव सोर सोर थांगोन बेखौ सोंनो हरदोंमोन आं अ बेरायनायाव थांनायाव माजों थांगोन जोङो अ थांनाय समाव जेबो असुबिदा जानाय नङाथ'

जानाय लोंनायनि बेब'स्थाखौ नों माबायदि खालामगोन लांनाय समाव नोङो जोंखौ मोजाङैनो गाइड लागोन ना

सानसेनो थांनानै फैफिनगोन ना बेवहाय थागोन

होनबा थांनायनि बेब'स्थाया मोजाङानो ना

दे होनबा आं बेखौनो सोंहरनो फ'न हरदोंमोन नोंनाव